गोंयचे जे स्पोर्ट सेक्टर आसा हें इंजरीज आनी एक्सिडंटाचे इशू आतां आतां पर्यंत गोवा स्पोर्टस सेक्टर हें इशू बरे प्रमाणे हँडल केलां जेन्ना एक सांगता ते फु़बॉलाचे फुटबॉलान फुटबॉलाची जेन्ना इंक रिजन वायज गेमी जाता तेन्ना एक एँबुलन्स डॉक्टराची टीम नर्सिसांची टीम फस्ट एड बॉक्स आनी जे काय एक्विपमेंट्स इंजरीक ट्रिट करूंक लागतात ते थंय प्रेजंट आसता जर जर केन्ना मायनर इंजरीस जाली तेच डॉक्टर्स आनी नर्सिस ते ट्रिट करता आनी इफ कतें मेजर बी जालें जाल्यार एँबुलन्स आसता ती तुका हॉस्पिटलांत पावयता थंय तुजे ट्रिटमेंट जाता आनी ट्रिटमेंटाचे जे सगळें खर्च आसता ते गव्हरमँट दिता हें सगळें जालें डिवि डिवीजन गेमीचे आनी आता जी लोकल लेवलार कल्ब क्लबसची गेम जाता आनी त्या टायमार हें सगळे अरेंजमेंट्स आसना क्लब्सांनी ह्या हाचे अपील घातला स्पोर्ट सेक्टराक की जेन्ना कल्बसची गेम जाता तेन्ना आमकां एक एक डॉक्टराची टीम दियात आनी हे हे ते हे तांच्यानी ह्या मेटरान ते पळयता आनी तांच्यानी सांगलां रिजल्ट आसतलो बरो सो हाच्या खातीर आमच्या स्पोर्ट्स सेक्टराक एक प्लस पॉयंट